हमरा सभके राज्यके मिडिया स्थानीय अर्थव्यवस्था या समुदायके समर्थनके लेल बहुत बड़का योगदान कऽ रहल छै मिडिया प्रगतिके कारण आई काल्हि नौकरी के सुख सुविधा प्राप्त भऽ रहल छै सभ व्यक्ति अखबारमे रेडियो पर टी वी चैनल पर रोजगारके अवसर देखिकऽ ओहिमे अपन फॉर्म या आवेदन जमा करैत छथि तत्पश्चात समय अयला पर ओहिमे भागिदार बनै छथि सफल प्रत्याशी नौकरी प्राप्त करै छथि आ हुनकर घर परिवार सुखी सम्पन्न अवश्य भऽ जाइत अछि हम आशा राखब जे एहिसँ अधिक संँ अधिक मिडिया लोकनिकेॅं अपना क्षेत्रमे योगदान करताह आ सभ सदस्यकेँ उठावैके कोशिश करताह